ہلو وعلیکم السلام بولیے جی خیریت سے ہیں دعا ہے بولیے اچھا دیکھیے اس کو فیور تو نہیں ہے بدن پہ اس کو چیک کیجیے تو فیور تو نہیں ہے اس کی وجہ سے بھی تھرتھراتی اچھا تو پھر او کا کھائی تھی دن میں کھا انا کب سے بدن اس کا گرم ہو گیا ہے اس کا بدن جو ہے کب سے گرم ہو گیا ہے تو کوئی دوا وا دیے ہیں اس کو تو ایسا ہے کہ آپ میرے کلینک پہ لے کے آئیے یہاں پہ آئیے آپ ویکسین ڈلوانا ہے تو آپ میرے کلینک پر لے کے آئیے اس کو چیک کریں گے جی میرا جو کلینک جو ہے میرے میرا گھر تو آپ کو پتا ہے نا کہاں پہ ہے ایڈریس ہم آپ کو سینڈ کر دیں گے سمجھ گئے آپ آ جائیے گا جی دور رہتے ہیں تو ایسا ہے کہ آپ گاڑی کر کے آئیے یا گاڑی ہم بھیج دیں یہاں سے بھیج دیں تو اس کا الگ سے ایکسٹرا چارج لگے گا آپ کو جی جی صحیح سے لے کے آئیے آپ بلی کو لے کے آئیے بولیے اور بھی کچھ دوا وغیرہ بھی کھلائے ہیں اس کو اچھا تو پھر لے کے آئیے یہاں ہم چیک کریں گے اس کے بعد ہی کچھ بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اور کچھ ہے ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے آئیے گا